होशंगाबाद ज़िले में अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर होते हैं तथा कृषि से ही उनके उनका एवं उनके परिवार का भरण पोषण किया जाता है और कृषि उत्पादन में बहुत सारी फसले हैं जैसे कि गेहूँ धान चना बाजरा ज्वार मक्का आदि फसलों को लगाया जाता है तथा एक निश्चित समय में इनको लगाया जाता है और निश्चित समय में ही काट लिया जाता है और पशुओं के लिए पशुओं का आहार जैसे की बरसी गेहूँ से निकलने वाला भूँसा यह सब पशुओं के लिए आवश्यक होता है जो कि हम लगा सकते हैं और इन सब की सिंचाई बहुत आवश्यक होती है जो कि अब हम ट्यूब वेल एवं कहना चाहिए कि एक फुडीनुमा आकृति का एक और फव्वारा रहता है जिससे हम बहुत अच्छे से सिंचाई कर पाते हैं और अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जैसे की ट्रैक्टर है जिसका प्रयोग हम बखरने में सकते हैं और हार्वेस्टर जिनका उपयोग हम फसलों को काटने में कर सकते हैं और का प्रयोग हम फसलों को लगाने में कर सकते हैं और फसलों को अच्छा बनाने के लिए उसमें यूरिया एवं डी ए पी डाल सकते हैं जो कि अच्छा उससे अच्छी फसल होती है और बहुत सारी चीज़े हैं जो कि हम उगा सकते हैं और टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं और ट्रैक्टर और इन सब के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हम पहले कृषि करते थे कृषक जो कि हाथ से करते थे और हल से करते थे जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता था लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसमें अब इतना टाइम नहीं लगता है और फसलों को एक निश्चित समय सीमा में काट लिया जाता है जिसमें पानी की भी पर्याप्त मात्रा चाहिए होती है और अच्छी ज़मीन चाहिए रहती है और उसमें खाद एवं यूरिया डी ए पी आदि की आवश्यकता होती है और हम आलू टमाटर प्याज़ भिंडी इन सब की खेती भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं जो कि बहुत ही आवश्यक होती है जो हमें डेली खाने में भी बहुत आवश्यक चीज़ें हैं जो हमें डेली मिल सकती है और यह एक निश्चित समय सीमा में फसलों को लगाया जाता है एवं काटा जाता है